नागरिकके सुरक्षाके वास्ते हमरा लोककेँ ध्यान राखयके चाही थोड़ा ओहिपर सोचना छै आइके टाइम मे एना होइ छै कि चोरी डकैती समाजमे मारि पीट बहुत होबाक छै तऽ ई सब पर हमरा आरके रोक लगाना चाही समझाना चाही सभके या फिर नहि कोनो मानय तऽ हमरा पुलिस के व्यवस्था यऽ ओकरा फोन करी जे चोरी डकैती होइ चाही ओ अपन आबि कऽ रोकतै ओकरा पकड़तै आओर समाजमे एहन बहुत वाद विवाद होइते रहै छै तऽ ओकरो जे छै कनि अहाँ अपना तरीका सॅं समझाबी अहाँ एना नहि करु आखिर अहाँ इएह समाजमे रहै छियै आ आओर कोनो अहाँकेँ दिक्कत यऽ तऽ आपसमे सुलटाबु लेकिन नहि कोनो मानैया तऽ इएह ऑप्शन यऽ कि अहाँ पुलिस के पास जाउ आ अपन जे मामला यऽ आओर अहाँ ओकरा बारेमे देखु आओर समझु ओकरा आओर ओकरा पर कोनो समाधान निकालु ताकि अहाँ सुख और शान्ति से रहि सकै आ समाजके लिए अहाँके ई दायरे होइया कि अहाँ अपन समाजके थोड़ा ठीक ढ़ंगसँ रखु